खतखतें शागोती मनगणे पातोळ्यो रव्या लाडू नेवऱ्यो दोदोल बेबिका दोश सासांव लोणचें पेज बांगडो खारें सुंगटां पायस पुरी रोस तांबडी भाजी म्हस्का भाजी बन्स सान्नां दोणे आंबोटीक मटन मागीर केळफुलाची भाजी सोलकडी